آج زمانہ خوب ترقی کر رہا ہے لیکن جب بات نوجوانوں میں بے روزگاری کی کی جائے تو میرے خیال میں ہم لوگوں کے پاس تو روزگار نہ کے برابر ہے اور ہمارے نوجوانوں کی تعداد بہت بڑھی ہوئی ہے لوگ تو تعلیم یافتہ بھی ہیں لوگوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں لیکن ان ڈگریوں اور اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ہمیں روزگار نہ دلا سکے میرے خیال میں تقریباََ علم کے ہر زمرے میں ملازمت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے مزید نوکریاں پیدا کرنے کے لیے ہماری حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے راہ ہموار کرے ان کو ممکنہ طریقہ روزگار دلانے پر غور و فکر کرے اور ہر میدان میں حکومت کو ہمارے بے روزگار نوجوانوں کی مدد کرنی چاہیے